अभी तक हमने कई प्रकार की फ़ोटोज़ ली हैं जैसे कि हम जिस जगह पे जाते हैं उस ज़गह की अलग अलग से फ़ोटोज़ लेते हैं जैसे अगर मन्दिर जाते हैं तो उसकी फ़ोटो लेते हैं या कहीं अपने फ़्रेन्ड के साथ घूमने गए वहाँ की पिक्सें क्लिक की और अगर बाहर हम कहीं जाते हैं शादी में या किसी अदर फ़ंक्शन में तो हम अलग अलग तरीके से फ़ोटोज़ लेते हैं कभी सेल्फ़ी लेते हैं कभी बैक कैमरे से लेते हैं कभी ग्रुपिंग फ़ोटो लेते हैं तो फ़ोटो का क्या है कि वो थोड़ा सा आज के वर्तमान युग में थोड़ा इसका क्रेज़ हो गया है कि अगर हम नॉर्मली तैयार भी हो रहे हैं तो फिर होता है कि एक पिक्चर क्लिक कर लेते हैं तो फ़ोटो का हमारे हिसाब से और लेनी भी चाहिए फ़ोटोज़ एक मैमोरी होती हैं जैसे कि अगर हम हमारी चीज़ें न कुछ समय के बाद ढल जाती हैं लेकिन ये रहता है कि फ़ोटोज़ उन यादों को ताजा करने में मदद करती हैं और हम ये भी कहे सकते हैं कि फ़ोटोज़ हर एक मौके पर लेना भी चाहिए और सभी के साथ लेना चाहिए क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लोग इतना कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं तो हम उन्हें अपने याद करने के लिए या हम उनको समय समय पर देख सकें उसके लिए हमें फ़ोटोज़ में फ़ोटोज़ लेनी चाहिए और फ़ोटो और हम फ़ोटोज़ अलग अलग चीज़ों के लिए आइडेंटीफ़ाई होने के लिए भी लेते हैं जैसे हमने कोई फ़ॉम फ़िल किया या कोई वैकेंसी फ़ॉम फ़िल किया है तो उसके लिए हम एक नॉर्मल फ़ोटो लेते हैं तो फ़ोटू लेने का तरीका अलग होता है कोई कलर फ़ोटो होती है ब्लैक एन वाइट होती है तो अब हम यही कह सकते हैं कि फ़ोटो जैसे कि सभी के साथ लेनी चाहिए ज़ादातर फ़ैमिली फ़ोटोज़ लोग फ़ैमिली फ़ोटोज़ लेते हैं या किसी शादी में या फ़्रेंड सर्कल में हुआ उसमें भी फ़ोटोज़ लेते हैं या हम अपने टीचरों के साथ बेसिकली देखा जाता है कि लोग अपने टीचर्स या अपने से बड़े जो कोई जो उसका आदर्श होता है तो उनके साथ फ़ोटू लेना ज़्यादा पसंद करते हैं या कोई सेलेब्रिटी हुआ उसके साथ तो फ़ोटोज़ आज़ के दौर में बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा माइने रखती है लोगों के लाइफ़ में फ़ोटोस और फ़ोटो जैसे कि ये भी होता है कि फ़ोटोस हम कभी भी देख सकते हैं वो इंसान जैसे कहते हैं कि न कि वो इंसान मतलब फ़ोटोज़ में है या सामने नहीं है तो हम उसको फ़ील कर सकते हैं तो फ़ोटो लेना सही है